आं म्हापसा लायब्ररी न्हू हय हांव म्हाका ती मातसो कॉलेजींत प्रोजेक्ट आसा म्हाका स्वामी विवेकानंद बद्दल बुकां जाय आसलीं ना म्हाका तांच्या लाइफ जर्नी बद्दल बुकां जाय आसलीं फूल म्हणजे स्टार्टिंगच्यान हय हय म्हाका कार्ड करचें पडटलें लायब्ररी कार्ड ना ना परत परत न्हू म्हाका आयजूच जाय म्हाका तीं बुकां व्हरपाक जाय म्हणून मॅमबर बी थंय जावचो पडटलो

आं मागीर लायब्ररीचो मॅमबर जावूंक मेळटलो न्ही म्हाका आं बरें तें कार्ड यूज करून हांव परत मागीर जाय तेन्नां बुकां व्हरूंक शकता केन्नाय मागीर तें हय मागीर तें एवरी इयर रिन्यू बी करचें पडटा तशें कितें हा

आफ्टर त्री इयर रिन्यू करपाचें तें हय बरें बरें आनी म्हाका बुकां मेळटलीं न्हूं म्हाका एक चार पांच बुकां वांगडाच जाय आसलीं म्हणजे तें हांव वेगळे वेगळे कडल्यान हें करतलों सोर्स काडटलो आनी तो प्रोजेक्ट दोनूच हय आं मागीर हय मागीर येवन रेजिस्टर परत करचीं पडटलीं तशें हय स्टुडंट हांव म्हणून

हय मागीर व्हरूंक मेळटलीं म्हाका म्हणजे आनी ते समज म्हाका व्हरून एक आठ दीस बी दवरपा जाय जाल्यार ताका मागीर मॅमबर जावूंक पडटलो म्हाका हय मागीर तें कार्ड करपाक कितें प्रोसिजर आहा आं आं ओके ओके बरें आं पळयतां आं थॅंक यू